हमरा सभके जे सामाजिक परिवेश बनल है एकरा हम बहुत एहि एहि परिवेशमे रहैत हम अपना आपके गौरवशाली बुझै छी पूर्वमे छल जे जनसँख्या बहुत जादा छलै मतलब जनसंख्या तऽ एखनो छै लेकिन वएहे जे गाँवसँ लोक पलायन कऽ गेल तऽ जनसङ्ख्या दिनो दिन गाँवके कम भेल जाइ छै एखनका परिस्थितिमे जे हमरा सभके लेल ई बहुत गौरवशाली बात अछि जे आपसमे मिल जुलके रहै छी कोनो समारोह हो पूजा पाठ नवाह अष्टजाम भक्ति भजन सभ मिल जुलकऽ कऽ लै छी आपसी सामञ्जस्य हमर सभके बनल रहैए ई बहुत बड़का उपलब्धि अछि जे पूर्वमे किछु एहिमे अभाव छल